भुरगीं चडशीं आतां मोबायल घेवन रावतात मोबायलाक लागून मोबायलाची जी ऑनलायन गेम्स आसा तीं खेळटा जाचे करून जे आमचे बाकीचे खेळ आसा ते खेळपाक कमी जाला ते खेळपा खाती प्रेरीत करपा आमी जीं पॅरंट्स ऑर एल्स जे वोडलीं भुरगीं आसा तांच्यानी प्रेरीत करपाक जाय तशें करून तांकां कसो खेळ खेळप ताचे खेळाचे उपाय कितें कशें खेळ किते फायदे जाता तें सगळें भुरग्यांक जाणून घेवप आनी तांकांय प्रेरीत करप